खेल शारीरिक आओर मानसिक विकासके लिए बहुत महत्वपुर्ण यऽ एहिके शारीरिक आओर मानसिक भलाइमे बहुत योगदान अछि जेनाकि हम सबसँ पहिने लेब शारीरिक योगदानसँ तऽ अगर अहाँकेँ खेलै छी तऽ सबसँ पहिने अहाँके ओहिमे फिजिकल अहाँके हर बॉडी पार्ट आहाँके इन्वॉल्व रहै छै शारीरिक रुपसँ अहाँ बहुत मेहनत करै छी खेलैत खेलैत अगर बढ़िआँ सँ अहाँ खेलै छियै तऽ लथपथ पसीनामे भए जेबै खास कए कऽ अहाँ ग्राऊण्डपर खेलैवला खेलै छी दौड़ै भागैवला अहाँके जेना भेलै क्रिकेट कबड्डी फूटबाल हॉकी ई सब खेल खेलै छियै ताहिसँ शरीरके बहुत लाभ होइ छै कसरत से भए जाइ छै कैलोरी एक्स्ट्रा कैलोरी से लॉस होइ छै फैट बर्न ई सब अपन बढ़िआँ रहयै छै तकर बाद मानसिक विकासमे से बहुत योगदान छै अगर अहाँ खेलै छी तऽ अहाँके टीम भावना सैक्रिफाइस करैके क्षमता खास कए कऽ अगर टीम लीडिङ्गके क्षमता अगर अहाँ अपने आप एकटा लीडरशीप क्षमता आबै लगैए हँ टीममे अहाँसँ बढ़िआँ खेलाड़ी हेतै किछु खराबो खेलाडी हेतै अहाँके सभकेँ लए कऽ साथ लएकऽ चलैके क्षमता से बिल्ड होइए तऽ टीम एकटा खेलाड़ीके साथ साथ एकटा कैप्टन से बनाबै छै एकटा मैनेजर से बनाबै छै तऽ एहि तरिकासँ खेलके बहुत योगदान छै शारीरिक आओर मानसिक भलाइमे